पंज वाहननि जा नाला जंहिंमें की उड़नखटोलो ऊट गाॾी टांगो रेलगाॾी ऐ बस आहे हीउ पंहिंजे हिक खां ॿीं जॻहि ते वञण लाइ साधन आहिनि